पूर्णियामे एना रहैके तऽ बहुत बेबस्था छै लेकिन मुफ्तमे रहैके बेबस्था नहि छै आओर यहाँपर एगो फेमस लॉज छै आराम लॉज जहाँ दूर दूरसँ आदमी आबै छै तऽ यहीँ रुकै छै आओर यहाँपर साफ सुथराके विशेष ध्यान रखल जाइ छै आसपासमे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहि छै आओर आओर यहाँपर भोजनके भी बहुत अच्छा बेबस्था छै यहाँके स्टाफ सब बहुत अच्छा व्यवहार करै छै यहाँपर आओर भी दोसर सब लॉज छै लेकिन ओकर सबमे सबसँ अच्छा लॉज छै अगर कोइ आबैके विचार करै छै तऽ सबसँ पाहिले यहीँ रुकै छै यहाँपर मनोरञ्जन वगैरहके भी बेबस्था सब छै यहाँपर आसपासमे एगो थिएटर छै जकर नाम रुब्बानी सिनेमा हॉल छै यहाँपर सबसँ प्रमुख एक्के गो थिएटर यही छै जहाँपर सिनेमा वगैरह लागै छै जेकि बहुत ही प्रसिद्ध छै